हलो सर नमस्कार सर उज्जैन से पंकज शर्मा बात कर रहा हूँ सर मुझे पता चला था कि आप कोई प्रॉपर्टी ढूंढ रहे थे उज्जैन में रहने के लिए तो सर मुझे हाँ मुझे साइट पर इंक्वारी मिली थी और वहीं से आपका नंबर मिला था तो सर आप कितने बजट तक की प्रॉपर्टी देख रहे हैं अरे कितना बड़ा घर चाह रहे हैं आप बीस से पच्चीस लाख तक के बीच का हाँ तो सर अभी हमारी अपनी कोलोनी है जिसमें हमारा हम बना कर बेच रहे हैं उसमें एक अच्छी प्रॉपर्टी हमारे पास है अगर आप चाहें तो एक बार विज़िट कर सकते हैं आपके बजट में ही है और टू बी एच के है ग्राउन्ड फ़्लोर बना हुआ जी जी ग्राउन्ड फ़्लोर बना हुआ है कंप्लीट टू बेडरूम एक हॉल किचेन दो लेट्रिन बाथरूम है आगे पार्किंग की व्यवस्था है और सिवरेज भी दिया हुआ है कम्प्लीट घर है और अच्छा है और आपके बजट में ही है अगर आप चाहें तो एक बार आपके पास जब भी समय हो तो आप थोड़ा समय निकाल कर अगर आ सकें तो एक तो प्रॉपर्टी वह है और एक दो प्रॉपर्टी और है आपके बजट की तो अगर आप चाहें तो वह भी मैं आपको दिखा दूँगा तो सर आप बता दें कि कब आ सकते हैं आप या आपको पिक अप तो ठीक है सर मैं एक काम करता हूँ अपने सीनियर्स को बता देता हूँ कि सर के पास संडे को समय है तो जी हाँ सर जी जी जी जी ठीक है सर मैं तो उनको अपडेट कर देता हूँ पर कि संडे का बोल रए हैं सर तो मे एक बार आपको संडे को ग्यारह बजे तक कॉल भी कर लूँगा फिर अगर आप जो समय बताएँगे उस समय आपसे मिल लेता हूँ आकर मैं है ना चलिए ठीक है सर ठीक सर ठीक सर थैंक यू सर थैंक यू सो मच